जी हाँ मैं एक नए ड्राइंग बनाने के समय अपने प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि मैं जब भी ड्राइंग बनाती हूँ तो उस समय मैं बहुत ही बारीकी देख कर बनाती हूँ ताकि उस में जो भी है जो भी दृश्य दिखे वह बहुत ही अच्छे से सुंदर अच्छा दिखे उसके लिए मैं ड्राइंग बनाते समय आनलाइन या ओफ़लाइन से मदद भी लेती हूँ उस में मैं देखती हूँ ऐसे कोई चित्र जो मुझे बनाने में आसानी हो और हाल में ही मैंने एक चित्र बनाया था वह ड्राइंग मीरा बाई की थी उस में मैंने बहुत ही प्रोसेस दे कर बनाया बस में बहुत ही ध्यान दे कर बनाए वह बहुत ही अच्छी थी